उगना महादेव कविता लिखै छथिन कविता सुनिकऽ महादेव ख़ुश भऽ गेलखिन ओ उगना आबि गेलखिन उगनाके सेवा करऽ लगलखिन महादेव सेवा करैत करैत महादेव उगनाकेँ दर्शन देलखिन महादेव दर्शन दऽ कऽ खुश भऽ गेलखिन